हमरा गाँवमे दुर्गामे दुर्गापूजामे दुर्गा मेल दुर्गापूजाके जे मेला लागैछे ओ इसकुलमे हि लागैछेै दू दू जगह मेला लागैछेै दोनो जगह इसकुलमे ही लागैछेै एक प्राइमरी इसकुल छै तऽ एक मिडिल इसकुल छै दोनो इसकुलमे दुर्गापूजाके मेला आयोजित होइछेै वहाँ मेला आयोजित होइछेै सब्ज सब आदमी एकजगह आबैछेै इकठ्ठा होइछेै सब एक दूसरेसे मिलैछेै बहुत अच्छा लगैछेै एक दूसरेसे मिलना बात करना आओर बहुत्त एन्जॉयमेन्ट ओ टाइम रहैछेै सब बच्चासब एन्जॉय करैछेै बहुत अच्छासँ